ایک بار اچانک سے میرے گھر پہ بہت سارے مہمان آ گئے اور مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں اور میں نے فٹافٹ ان ان لوگوں کے لیے مجھے کھانا بنا تھا اور میں نے فٹافٹ پریشر کوکر نکالی اس میں چڑھا دیا اور وہ کھانا جلدی ہی بن گیا اور کافی اچھا کھانا بنا کوکروں میں اور میں نے ان کو کھلایا پھر مجھے وہ میرا سب سے اچھا ایکسپیرینس وہی رہا تھا وہ کہ میں نے اتے سارے لوگوں کے لیے کھانا بنایا اور مجھے کافی اچھا لگا کھانا بنا کر میرا فرسٹ ایکسپیری بہت اچھا تھا کھانا بنانے کا پہلی بار بنایا تھا میں نے کھانا اور پریشر کوکر کا یوز کرا تھا میں نے اس میں جلدی بھی کھانا بن گیا اور سب کے لیے کھانا بن گیا تھا ایک ساتھ